हमे गाड़ी बुक केलिए गाड़ी बुक केलिए तऽ यहाँ से दू सओमे गाड़ी बुक केलिए गेलिए यहाँ से दरभङ्गा दरभङ्गामे ने से हुनका मने ड्राइवरके कहलिए ड्राइवर कहलखिन कि जे पाँच सओ रुपैआ अथी पाँच सओ रुपैआ दिऔ हम कहलिए पाँच सओ नहि देब हम दुइ सओमे बात कएली हँ दुइ सओ देब ताहि दुआरे ओ कहलखिन कि जे अहाँ से नहि अथी केलखिन अहाँ से तऽ कहलिए कि जे हुनका जे बातके अहाँके ठौर नहि किएक हइ अहाँ बोलैके किछु बोलै छिए किछु से अहाँ से दुइए सओमे ने हम बात कएली हँ अहाँ पाँच सओ रुपैआ किएक माँगै छिए चलू अहाँके एना करब ओना करब